असें अपने बच्चे दियां इंया कताबां खरीदनियां होंदियां अस जन्ने होने कटरै राजू दी दुकान उप्पर ओह् मतलब कि बड़ी गै परानी दुकान ऐ पैह्लें मतलब की राजू दे मतलब कि अस मतलब पैह्लें नुहाड़े डैडी करदे हेे भापा करदे नुहाड़े ते ओह्बी मतलब साढ़े कन्नै स्हेई बोलदे हे बोलने गी ठीक न ओह् कताबें दा बी स्हेई रेट लांदे ते ओह् कोई इन्नियां जादै मैह्ंगियां निं लैनियां कॉपियां पैंसलां मतलब की कताबां असें जो बी मतलब लैना होऐ अस उत्थां गै लैने होने की के स्हेई रेट लांदे ओह् कोई बीह् साल परानी मतलब की दकान ऐ ओह् ते एह् निं ऐ की जादै रेट अस होरनें ई केईं गी आक्खने की कताबां उत्थां गै लेनियां ते मतलब कि होर बी अस दौ त्रैऽ घेरियै लेई जन्ने होन्ने की चलो चलो कताबां उत्थां गै लैनियां की के होरनीं दकानै बिच असें नेईं बड़ना असें उत्थां गै लैनियां कताबां ते हून अग्गें उंदा मुढ़ा अग्गें ओह्बी स्हेई बोलदा स्हेई रेट लांदे ते ओह् मतलब कि की के परानी दकान ऐ ते परानी दकानै दा मतलब की उत्थै मतलब कि शैल गै कताबां मिलदियां उत्थुआं ते एह् निं ऐ की कोई इंया माड़ियां कताबां मिलङन ना कॉपियां पैंसलां मतलब कि जो बी लैना होऐ असेंगी मिली जंदा उत्थुआं ते अस मतलब की जेल्लै हर साल बच्चे दी एडमिशन करानी होंदी उसी कताबां असें पैह्लें उत्था गै आह्ननियां उत्थां जाइयै ते कताबां उत्थां आह्नियै भी अस एडमिशन कराने होने बच्चे दी स्कूल जाइयै की भई सगुआं ओह् अस सारें ई मतलब कि स्कूला आह्ले केईं बारी असेंगी पुच्छदे कि सनाओ तुस कताबां कुत्थां मतलब कुत्थां लैंदे होंदे केईं बारी स्कूला बी थ्होंदियां अस स्कूला कताबां नेईं लैने अस सिद्धे उत्थां गै लैने होन्ने जाइयै स्कूलां आह्लें गी सनाना की अस भई उत्थां राजू दी दुकाना परा की बड़ी परानी दकान ऐ शुरू थमां गै अस उत्थां बच्चे दी लैंदे आये ते मतलब की बच्चें दियां कताबां स्हेई असेंगी उत्थां थ्होंदियां जेह्ड़ी मरज़ी कताब लैओ हून मतलब की जियां एह् सालै आह्ले केलैंडर होइये जियां सौन म्हीना होइया फाल्गुन म्हीना होइया हाड़ होइया मगेर होइया फाल्गुन होई गेआ चैत्र होइया मतलब की बत्हेरे सारे मतलब कि एह् म्हीने केलैंडर मतलब की एह् थ्होई जंदे उत्थुआं शैल मतलब की हून एह् पत्रियां पत्रियां होंदियां जेह्कियां मतलब की लोक केईं बारी जेह्के मतलब की पंत होंदे ओह् पत्रियां दिखदे ओह्बी मतलब कि उत्थुआं मिलदियां थ्होई जंदियां उत्थुआं एह् निं ऐ की उत्थुआं नेईं थ्होंदियां उत्थां हर चीज़ मिली जंदी जेह्ड़ी मर्ज़ी कताब लैओ तुस केईं बारी भजनें आह्ली कताब ते ओह् जेह्ड़े सत्संग करांदे ओह् भजन आह्लियां जेह्कियां कताबां होंदियां ओह्बी उत्थां मिली जंदियां जेह्ड़ी मर्ज़ी कताब लैओ तुस मतलब कि उत्थां मिली जंदी जाइयै ते उत्थां राजू दी दकानै परा ते होर मतलब कि ते दिक्खो की अस बड़े सारे लोकें गी आखने मतलब कि उत्थां गै लैनी जाइयै कि मतलब कि कताब ओह् उत्थां गै हर साल अस केलैंडर उत्थां गै आह्नने जाइयै जेल्लै बी जाना होऐ असें केलैंडर आह्नना उत्थां हर साल की के केलैंडर बी स्हेई थ्होंदे कताबां बी स्हेई थ्होंदियां ते कॉपियां लैनियां होन ओह्बी जेह्ड़ी मर्ज़ी कताब लैओ मतलब कताबै गी रेट च बी स्हेई लांदे बड़ा पराना रेट रक्खे दा उनें एह् निं ऐ की घट्ट रेट रक्खे दा शैल रेट रक्खे दा उनें मतलब कि होरनें दियें दकानें पर तुस कताबां लैगे ओह् कताबां तुसेंगी ढंगै दियां नेईं मिलनियां उनें अपना रेट लाना असें उऐ रेट जेह्का असें उऐ दकान दिक्खनी जेह्का कि अस शुरू थमां उत्थां गै लैंदे आए कताबां ते दिक्खो मतलब कि बीह् साल पैह्लें अस बी उत्थें पढ़े ते अस बी उत्थां कताबां लैंदे हे ते साढ़े बच्चे न अस बच्चें गी बी उत्थां गै लेई दिन्ने मिली जंदियां बच्चें दियां बी एह् निं ऐ की नेईं मिलदियां मिली जंदियां बच्चें आस्तै बी कताबां उत्थां ते ते बच्चें आस्तै कताबां कताबां बी शैल एह् थोह्ड़े ऐ की हर लैसन लब्भी जंदा नुहाड़े परा मतलब कि कताबै परा स्कूला कताबां नेईं लैन्ने होन्ने अस ते स्कूलां आह्लें अपना रेट लाना होंदा केईं बारी स्कूला आह्ले आक्खदे की तुस साढ़े स्कूला कॉपियां नेईं लैंदे कॉपियां पैंसलां दकानै परा कॉपियां पैंसलां सबकिश स्कूला मिली जंदा अस नेईं लैने होने उत्थां असें ई की के स्कूला आह्ले रेट बड़ा जादै लांदे होंदे ते अस उत्थां लैन्ने होन्ने जाइयै अस राजू दी दकानै उप्परा गै लैन्ने होन्ने की के कटरै आम कटरै दी ओह् दकान मशहूर ऐ शैल दकान ऐ मतलब कि सारे जित्थें दिक्खो उत्थें गै मतलब कि मुल्ख बड़ा रश होंदा कोई थोह्ड़ा थोह्ड़े ई होंदा बारी आंदी निं ऐ उत्थां मतलब की लैने दी सवेरे जा कोई दौ त्रैऽ घैंटे पैह्लें उत्थें रुक्कना पौंदा की के रश बड़ा होंदा थोह्ड़ा रश होऐ तां ते ऐ बहुत रश होंदा दकानै पर ते केईं बार अस आक्खने कि नेईं असें ओल्लै जाना जेल्लै रश घट्ट होग रश इन्ना जादै होंदा निं ते दकान बी बड़ी परानी ऐ कन्नै ओह् चलो होर बी दकाना बत्हेरियां होंदियां बाऽ चलो ते एह् दिक्खना कि जेह्ड़ा अस शुरू थमां गै लैंदे आए दे ते असेंगी उ'ऐ दकान शैल लगदी ऐ ते असें उत्थां गै लैने ते चलो अग्गें जेह्ड़े साढ़े बच्चे न एह्बी बड्डे बड्डे होङन ते इनें गी बी इयै आक्खना कि भई उत्थां गै लैनियां कताबां उस्सै दकानै परा कताबां लैनियां जेह्ड़ी मरज़ी कताब लैओ तुस हर केलैंडर अस उत्थां गै आह्नने होन्ने जाइयै जेह्ड़ी मर्जी बच्चे जेह्ड़ी की केलैंडर एह् म्हीने म्हीने दे जां उनें बारहां म्हीनै होइये मतलब की जियां सालै दे बारहां म्हीने होइये ते असें केलैंडर उत्थां गै आह्नना जाइयै